ओरैनोथ' आङो खेला गेलेनानै जोबोद मोजां मोनो स्कुलफोरावबो स्कुलविक जाबाथाय आङो बे खेलायाव बाहागो लायो जोंना माराथन खारनाय हाइजाम्प लंजाम्प बारनाय बेफोरबायदि गोबां खेला होयो बे गासिबो खेलायाव आङो बाहागो लायो आङो खेला गेलेनानैनो मोजां मोनखायो आरो आङो फुङावबो प्रेक्टिस खालामहैयो आरो मोनाब्लिआवबो खालामो बिदिनो आङो स्कुलफोराव खेला जाबाथाय प्राइजफोरबो मोनोमोन गेलेनानै लोगोसेनो गामिफोरावबो मिथिं एबा फांसनफोर जाबाथाय बेयावबो गोबां खेला होयोमोन बे खेलायाव आङो आंबो बाहागो लायोमोन